हँ अहाँ के छियै यौ हँ कहाँ के रहै छियै अच्छा कहु कहु समस्तीपुरके जिलाके हालक समाचार केहन चलैत केहन चलैत छै यौ

अच्छा अच्छा ठीक ठीक हँ हँ हँ तऽ मन्दिरमे हँ हँ तऽ मन्दिरमे अहाँ जाइत छियै ने अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ अछा अच्छा ठीक हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा हँ हँ

हँ हँ अच्छा हँ हँ हँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक हमरा एखन आबैमे समय ओहि आब आएब तऽ हम अहाँके आएब तऽ हम अहाँके फोन करब रहैत य छियै समस रहैत छियै समस्तीपुर नहि अच्छा ठीक छै एखन तऽ अहाँ बर्तमान समय कहाँ छियै मेहसिनेमे छियै अच्छा अच्छा ठीक छै अच्छा ठीक ठीक अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा नहि नहि हमरा कोइ चीज चाहबो नहि करियै हमरा कोइ चीज चाहबो नहि करियै हँ कहुना पूर्ति अच्छे कोइ बात नहि अइ कोइ बात नहि छै दिक्कतके सवाले नहि उठैत छै नहि नहि अकेले हम अयबै पूरा परिवार नहि आएब हँ नहि अकेले अगर होयतैक ओहो सञ्जोग होयतैक तऽ हम अकेले आएब अच्छा रखु रखु रखु